गाममे जे शादीशुदा होइ हइ तऽ भोज तैआरी होइके चलिते जे कचौड़ी छोड़िकऽ दालि सब्जी खिएलक आओर एगो चुल्हापर जल्दी तैआरी नहि भेल तऽ दुइगो चुल्हा फुकलक जइसे जतना समाज आदमी आबै छथिन तऽ जइसे जल्दीमे भोज कोना हुनका खुआएल जेतै से भात दालि तरकी तरकारी पापड़ तिलौड़ी दही चिन्नीके ओहिमे उपलब्ध करल जाइ हइ करल जाइ हइ तऽ दुइगो चुल्हा जल्दी फुकल तैआरी कऽ कऽ खिआएल जाइ हइ जइसे जल्दी समाज भाइ खा लेथिन आओर नहि हँसी नहि होतै ओहिके लऽ कऽ जल्दीबाजीमे जे तैआरी होकऽ आओर हुनका खिआएल जाइ हइ आओर जे हइ जे जल्दीबाजीसे जल्दीबाजीमे अपन दुअराके साफ करेलक हँ हँसी खेल जे भेल से ओहिके मने गाम समाजके लोक आओर बढ़िआँ बनाएत बढ़िआँ कहत जे फल्लाँके भोज बढ़िआँ छलै तऽ हमसभ गेलिए सभ भाइ मिलिकऽ खेलिए पिलिए रहलिए बढ़िआँ तरह खिएलखिन पिएलखिन हुनकर नाम भेल तऽ ओहिमे जे हइ भोजभात बढ़िआँ ढङ्गसे बनल

एहि तरहके केओ कहथिन जे हम भात नहि खाएब तऽ हुनका जे हइ कचौड़ीके लिए तैआरी कएल गैल कचौड़ी दही सब्जी पा हँ मिठाइ सबके उपलब्ध कएल गेल तऽ अपन खिएलखिन खिबै छथिन